भारतमे बहुत रास भाषा बाजल जाइ छै मराठी गुजराती पंजाबी बिहारी सब लेकिन हमरा सब के बाजै छी मैथिली मैथिली तऽ बढ़िऑं लागै छै बाजैमे सुन्दरो लागै छै सब मैथिलीये मे बात करै छै खास कए कऽ बुजुर्ग आदमी सब तऽ सुन्दर सऽ मैथिलीमे बात करै छै लेकिन नबका नबका जबान जबान आदमी सब हिन्दीमे बात करै छै हमसब चाहै छियै सब मैथिलीमे बात करय मैथिली मे बढिऑं सऽ बात करैमे मजा आबै छै सुन्दरो सऽ सब समझैतो छै सुन्दरो लागै छै मैथिलीमे बहुत सुन्दर मिठास छै जे बाजलाके बाद बहुत नीक लागै छै आइकाल्हि के लोक सब तऽ हिन्दी बाजै छै लेकिन हमसब मैथिली बाजै छी लेकिन हिन्दी बाजै छै तऽ कनी मनी कैह दै छियै लेकिन हिन्दी बढ़िऑं सऽ नै बढिया सऽ हमसब मैथिलीये बाजै छी